मध्य प्रदेश में यह पाया गया है कि ज़्यादातर परिवार जो हैं वह एक सामूहिक परिवार हैं मतलब आज आज के समय में सामूहिक परिवार होना बहुत ही कठिन है किन्तु मध्य प्रदेश में यह देखा गया है कि आज भी लोग सामूहिक तरीके से एक घर में रह रहे हैं अपने दादा दादी माता पिता बच्चे व दादा दादी के भाई मतलब पिता के चाचा व उनके लड़के सारे लोग साथ में रहते हैं मध्य प्रदेश का के जो परिवार हैं वेह काफ़ी अच्छे परिवार हैं और यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं की भूमिका काफ़ी एक सी रही है और कुछ जगहों पर अलग अलग भी पाई जाती है पुरुषों का जो मुख्य काम रहता है वह रहता है घर के लिए कमा कर लाना और परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना इसी के साथ महिलाओं की जो भूमिका रहेती है वह मध्य प्रदेश में पाई गई है कि वह घर को कितने अच्छे से एक अच्छा परिवार बना सकते हैं साथ ही साथ अपने बच्चों को कैसे वह संस्कार दे सकती हैं ताकि उनके बच्चे अच्छे रहें किंतु मध्य प्रदेश के इतिहास में यह पाया गया है कि झाँसी पर जब हमला हुए थे तो रानी ने शस्त्र उठाए थे और लड़ाई करी थी इससे यह साबित होता है कि मध्य प्रदेश में जो नारी है वह कमज़ाेर नई हैं और वह लड़ सकती हैं साथ ही साथ वे अपनी रक्षा कर सकती हैं आज़ादी के समय में रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी कुर्बानी दी थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी थी किंतु उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था वह अपनी आखिरी साँसों तक लड़ती रही थीं साथ ही साथ मध्य प्रदेश में महिलाओं को एक सम्मान दिया जाता है और यहाँ पर एक अच्छा मैत्री है पुरुषों और महिलाओं के बीच में मध्य प्रदेश की जो वेषभूषा है वह साड़ी रही है शुरू से और साथ ही साथ लूँगी का प्रचलन रहा है पगड़ी के साथ क्योंकि यहाँ के यहाँ पर बहुत सारे गाँव पाए जाते हैं पाए जाते हैं ठीक